भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में संविधान में लिखा गया है संविधान में आधिकारिक भाषाओं के बारे में चौबीस भाषाओं का जिक्र किया गया है जिस में से दो हमारी राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी इनमें कुछ प्रमुख भाषाएं असमियां बंगाली बोडो डोंगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोडाकड़ी मैथिली मलियालम मणिपुरी मराठी नेपाली उड़िया और पंजाबी हैं संस्कृत संताली और सिंधी तेलुगू तमिल और उर्दू भी इन भाषाओं में शामिल है और हमारे देश में बोले जानी वाली प्रमुख भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी हैं और भाषाओं के विविधता के बारे में यही कह सकते हैं कि जहाँ जिस हिसाब का रहन सहन है वहाँ के हिसाब से उस क्षेत्र कि भाषाएं विकसित हो गई हैं और वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती हैं